जोंनि गामियावहाय ओ जोंनि गामियावहाय लोमजानाय साजानायनि बहुद जेंना दङ बे जेंनायानो जाहैबाय ओ पेरालायसिस पेरालायसिस आरो गैजा गैजारोङै मानसिफोर बिसोरो माब्रैहाय सलियो सलिया दिनैहाय बुहुद उसुबिदा बे उसुबिदाखौ लानानै दिनैहाय ओ जोंनि गामियावहाय थाखा फैसानि प्रब्लेम मावनाय दांनायनि प्रब्लेम दिनै लामा सामायाव हाथाइ बाजाराव मैगं थायगंनि बेसादफ्रा बायनानै जानो हाला आरो बेसेनफ्रा बुहुद गोसा जानायनि थाखाय दिनै जोंनि गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा दोनैहाय सलिनो गोब्राब बे हिसाबै दोनै मुलि थरसे जानो थाखाय हस्पिटालाव फैनो थाखाय डाक्टार नो नायनो नायजानो थाखाय दिनै फैसानि प्रब्लेम रां रुफानि प्रब्लेम बेखायनो दिनै जोंनि गामियाव मावनानै जानो थांनानै थानो थाखाय जोंनि गामिनि मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा बुहुद बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थानानै थानांगौ जादों